तस्वीरूं कढण लाइ असांजी कम्यूनिटी ठहियल आहे जेका हर हफ़्ते टूर टूर ते वेंदा आहियूं असां नैचरल फोटोग्राफ़ी जे लाइ नैनीताल भीमताल वेंदा आहियूं हुते सनसेट सनराईज़ बिक जेका जो बि जॻह हूंदी आहे असां हुनजी फोटो कढंदा आहियूं बीचिस जे लाइ असां गोवा बोम्बे वेंदा आहियूं इमारतूं जे लाइ असां पंहिंजे शहर लखनऊ में ई ॾाढो ॾाढी जॻह आहियूं जानवरनि जी फोटो कढण लाइ असां भरतपुर मधुराई ज़ू वेंदा आहियूं स्प्रिचियुअल या मंदरनि टिकाणो जी फोटो कढण लाइ असां कुंभ अयोध्या हरिद्वार वेंदा आहियूं रेगूलर दिनचर्या जी फोटो वठण आहे कढण आहे असां मूं जेको बि मूंखे टम टाइम मिलंदो आहियो मां हुनजी फोटो कढंदो आहियां ज जॾहिं बि मूंखे टाइम मिलंदो आहे